हलो नमस्ते जी नमस्ते जी हम मैम हमें एक होट रेश्टोरेंट चाहिए था मैम हम लोग छ सात आठ से आ रहे हैं रेश्टोरेंट तो मैं तो क्या वहाँ पे हमारे मतलब हमारे रहने की वो मतलब हम लोग की व्यवस्था हो सकती है वहाँ पे मैम हम लोग छ सात लोग आ रहे हैं तो हमें प मटर पनीर का ऑर्डर चाहिए और पीज्जा बर्गर और चौमीन मंचूरियन यही सब का जी जी वहाँ की टेबल टेबल कुर्सियाँ कैसी हैं तो मैम चार्ज कितना लगेगा एक आदमी के दो सौ रुपए मैम ज़्यादा नहीं बता तो ज़्यादा नहीं बता रहीं मैम मैम मटर पनीर चाहिए पिज्जा चौमीन मंचूरियन यही सब चाहिए तो एक एक इंसान एक आदमी का भरपेट भोजन तो मिलेगा ना और गाड़ी और गाड़ी खड़ी करने की जगह है ना मैम मैम हम लोग कितने बजे आएँ एनी टाइम आ सकते हैं मैम नहीं तो फिर हमें रात को आना है फिर होटल में भी रहना है मैम जंगई जंगई बज़ार ना ठीक है मैम नहीं मैम बस पीज्जा बर्गर और और भी वहाँ मतलब जौनपुर की क्या मशहूर है मैम गुलाब जामुन चलिए ठीक है फिर वो तो हमारे गेश्ट के ऊपर है कि क्या उन्हें पसंद आएगा अब देखिए आइसक्रीम भी है चलिए ठीक है मैम मैम हम आएँगे साढ़े छ बजे शाम को आएँगे जी मैम जी धन्यवाद